हलो हा हा मां निशा देवानी हा असां न घुमणु वञू था पंज माण्हू आहियूं त असांखे रोटी खंपदी मिली वेंदी हा बिह सेयल खपंदा और कढ़ी चांवर फुल्का डोडा और रबड़ी जलेबी मिठे में और सुकी सुकी तरह सुकी तरह खीचा कचरी खीचा कचरी पापड़ हा इहे सुका तर ऐं छा चइबी आ मिठे में रबड़ी जलेबी इहे सभु मिली वेंदो हा त असां इहे थोरो ध्यान सां सुठे सां सवाद बि ॾाढो सुठो हुजे मिर्च मसाल्हो सभु तेज मिर्च मसाल्हो तेज हुजे लूणु थोरो घटि हुजे बी पी वारा आहिनि हिकु ॿ माण्हू हा लूणु थोरो घटि

हा ठीकु आहे और सलाद बि रखिजो बसर वङी और थधो पाणी पाणी थधो जी हा कढ़ी हा कढ़ी सिंधी वारी सिंधी कढ़ी चांवर ऐं डोडा फुल्का ऐं पाणी थधो घणो बिल ठहंदो तव्हां जो ॾह हज़ार थोरो घटि मथे थींदो छा हा ठीकु आहे टाइम सां पहुचाइजो